السلام علیکم جی میری بات کپڑے دکان سے ہو رہی ہے جی جی میں آنلائن آپ کے یہاں سے کپڑا خریدا تھا جی آپ نے بہت بہتر کپڑا بھیجا میرے بدن پہ بالکل فٹ ہو گیا میں نے ایسا سوچا بھی نہیں تھا کہ اتنا بہتر کپڑا اور اتنا اچھا سائج آ جائے گا جی جی جی اچھا شکریہ ہاں ہاں میں بہت بہتر تھا ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اسے طریقے سے آپ اپنے کپڑے کو بھیجا کریں آنلائن شکریہ